फरायसालियाव आं मोजां मोनसिननाय आयदायानो जादों जारिमिन आरो बड' आयदा जारिमिनानो जादों जोङो माबा मोनसे गोदोनि बाथ्रा एबा सल'फोरखौ मिनथिनो थाखाय जारिमिननि गेजेरजोंसो जों मिनथिनो मोनो जेरै जारिमिनाव गोदोनि जालांनाय राजा महाराजा बायदिफोरनि गोबां लिरलांनाय लिरनानै गालांनायफोर जारिमिनफोर थायो आरो बेफोरखौ जोङो फरायनानै जोबोद गियान मोननो हायो जेरै आकबर बिरबलनि लिरनानै गालांनाय जारिमिन जोङो बेफोरखौ जारिमिननि गेजेरजों मिथियामोनब्ला लिरनानै गालांनाय नङामोनब्ला जोङो दिनैसिम जेबो मिथिनाय नङामोन मानो होनोबा जोङो जारिमिननि गेजेरजोंसो जारिमिननि गेजेरजोंसो मोनसे हारिनि हारिमुखौ सिनायनो मोनो सिनायथिनो मोनो बेनि थाखायसो जारिमिनानो जारिमिनानो मानसिनि गुबै जोङो जारिमिननि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिनथिनो हायो जेरै जोङो जालांनाय राजा महाराजानि दावहा बायदि बायदि खौ लिरनानै गालांनाय जों दा जारिमिननि बा हिसथ्रि साबजेक्तयाव फरायनानै जोङो मिथिनो मोनबाय आरो गोबां गोबां पइन्तसफोर मोनबाय आरो गोबां रोंगौथि मोनबाय बेनिखायनो आङो हिसथ्रि साबजेकखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बांसिन गोग्गायो जोङो गोबां मिथियै बाथ्राखौबो जोङो हिसथ्रि साबजेतखौ फरायनानै जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो आरो बुजिनो मोनो बेनिखायनो आङो हिसथ्रि साबजेतखौ जोबोद मोजां मोनो आरो गुबुनफ्राबो मोजां मोनगोन आरो फरायनानै आङो जोबोद मोजां मोन्दों आरो हिसथ्रि साबजेतखौ राजा महाराजाफोरनि लिरनानै थाखाय एबा ब्रिटिशफोरनिफोर लिरनानै गालांनाय बायदि बायदि दावहा जानाय राजा इरागदाव बायदि बायदिखौ जोबोद मोजां मोनो आङो बिनि थाखायनो हिसथ्रि साबजेतखौ जोबोद मोजां मोनो दानिया फैदो बड'नि बागै बड' साबजेत बिमानि राव बेखौ बयबो मोजां मोनखायो गासिबो मोजां मोनखायो मानोना बेयो जोंनि बिमानिनो आंगो बिमानि राव बेखौ जोङो बयबो सोलोंनांगौ एबा फरायखानांगौ मानो होनोब्ला जोङो बिमानि रावनिफ्रायसो जोङो गासिबो गासिखौबो सोलोंनो मोनो फरायनानै मोनो बिमानि राव गैयामोनब्ला जोङो जेबो रोंनाय नङामोन बिमानि रावानो बिमानि फरायानो मानसिनि गुबै मानो होनोब्ला जोङो बेखौनो गुबै सिरननांगौ जाया बिमानि रावनि लेखानिफ्राय जोङो जोबोद मोजां मोजां खन्थाइ रायथाइफोर मोननो हायो आरो मोननो हायो जेरै दै बाज्रुम दै बाज्रुम बोराइ फाग्ला दियानि गोदान दारा बेफोरनो जोबोद मोजां मोजां आरो रायथाइफोरावबो गोबां रायथाइगिरिफोरा लिरनानै गालांनाय जेरै मन'रन्जन लाहारी सितरन्जन लाहारी रुपनाथ ब्रह्म बायदि बायदि गोबां खन्थाइगिरिफोरा लिरनानै गालांनाय बायदियानो आङो बिमानि राव खन्थाइफोर बिमानि राव फराखौ जोबोद मोजां मोनो आरो खन्थाइ रायथाइखौ आं जोबोद बाखनायो बेनिखायनो आं बिमानि राव खन्थाइखौ जोबोद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो आरो मोनबाय थागोन मानोना बिमानि रावानो गुबै राव आरो बेखौ जों नेवसिनो हाया आरो बेखौ जों जेब्लायबो बावनो हाया बेनो जोंनि गुदि आरो बेनो जोंनि जोबथा बिमानि रावखौ बयबो लानांगोन ओमफ्राय जोबोद मोजाङै फरायनांगोन बेनो आंनि जोबथा राव जों बेखौ बयबो बर' माहारियानो फरायखानांगौ आरो फरायनांगौ गोबां खन्थाय रायथाइ जों मिथिनो मोनो बुजिनो मोनो हिसथ्रिनि बागैबो बर'नि बागैबो बेनो आंनि फार्से मोजां